हमारे विद्यालय में ड्रॉइंग सिखाया सिखाया जाता है इस्कूल में सिखाया जाता है और तथा कॉलेज में भी सिखाया जाता है और हमारे अध्यापक ड्रॉइंग के इतने अच्छे तरीके से बताते हैं ईज़ी तरीके से बताते हैं कि जिससे हमारी ड्रॉइंग सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आसानी से हम ड्रॉइंग सीख लेते हैं और ड्रॉइंग सीखते सीखते पहले अभ्यास में कुछ गण थोड़ा खराब बनता है उसके बाद अभ्यास करते करते हमारा ड्रॉइंग और अच्छा बनने लगता है और उसको पेंटिंग इतने अच्छे ढंग से करते हैं कि जिससे कि और खूबसूरत ड्रॉइंग दिखने लगता है और अपने अपने आस पास के इस्टुडेन्ट या तथा अपने मित्रों को भी उन सब ड्रॉइंग के लिए उत्साहित करते हैं और कहेते हैं कि इसमें ड्रॉइंग सीखो और उसमें कंपटीसन में पार्टीसिपेट करो और इसी तरह ड्रॉइंग सीखते रहते हैं हमेशा और हमारे अध्यापक हैं जो इतने पहले स्वच्छता और तथा ड्रॉ कलर्स को अच्छे कलर करने सिखाते हैं और स्वच्छता को ध्यान रखते हुए अच्छे से कलर करना सिखाते हैं जिससे कि हमारा ड्रॉइंग और अच्छा दिखता है और अपने हम हमारा लक्ष्य एक ही है कि जो हम कि बहुत बड़े पेंटर बनें और पेंटर बनने के लिए हमें पहले छोटी मोटी तकनीकियों का यूज़ कर कर आराम से अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास करते करते थोड़ा मोड़ा अभ्यास करते करते हम आगे अच्छे से बना पाए हैं और अच्छे से एकदम बना पाए हैं और अब मेरा ड्रॉइंग इतना अच्छा हो गया है कि अब एकदम अच्छा हो गया अब